औ हेलौ औ मोजां ना खब'रा

ओमफ्राय साबसिनफोर जादों ना

गासिखौबो मानि थाइम मथे जाजोबदों ना गासिखौबो औ ओमफ्राय ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर जेनेबा आं मा माखौ दाजा होननानै गाइड खालामदोंमोन बेफोरखौ माबा खालामखादों ना फल' खालामदोंमोन बिदिब्ला दाबोथ' एसे सम नांबावगोन ना दाबो मानि एसेल'सो मोजां जादों कमफ्लिट मोजां जाथाराखै नालाय ओंखायनो दाबो मानि एसे रुटिनफोरखौ एसे मोजाङै फल' खालामबाय थाथ' आरो औ रुटिन हिसाबै एसे औ मानि औ औ औ मानि बे दा सानि औ बे सानि इक्सतारनेल माबाफोर इन्जुरिस जानायफोराल'सो एसे मोजां जादों इन्टारेनलआ रिकभार जानो एसे टाइम नांबावगौ ना औ औ औ औ औ ओमफ्राय बे जेनबा मुलिफोरखौ टाइम मथे मेनतेइन खालामनाय बेफोरनो आरो आरो बेफोरजों लोगोसे नों मुलि जानायफोरजों लोगोसे एसे देहानि थाखाय एसे एक्सारसाइसफोरबो खालामनो हागोन आरो औ औ एसे थाबायलाबायनाय औ औ मानि बेफोरबायदि जाबा बेफोरबायदि एक्सासाइसफोरखौ खालामबा मानि जोंनि थाखायनो मोजांथ' औ मानि मुलिफोराथ' जोङो मुलिफोरजों एकदम कमफ्लिटलि बुंनो हाया ना मुलिफोरा एसे साइद इफेक्टफोरबो थायो आरो बेफोरबायदि एक्सारसाइसफोरा जोंना नेसारेल जायो ना औ बेफोरजों मानि जोंना देहाया मोजाङै मानि थागर जायो आरो फुङावबो बा बेलासिफोरावबो एसे एसे थाबायनो हागोन आरो औ एसे स्पिद थाबायोबा औ बे मुलिफोर जानायजों एसे खर'आव एसे बिदिनो जाखागोन एसे मानि औ बे मानि मुलिनि पावारआ एसे स्थ्रं स्थ्रं पावार दंथ'

औ औ दे होम्बालाय औ औ दे होनबालाय औ दे औ